हैलो या आप आम बेच रहे हैं

कौन कौन आम है आपके पास मालदा कैसे है कम नहीं होगा उससे तो भी जेसी लेना है नौ दस किलो लेंगे तो कम नहीं हो दो चार क्वीन्टल दो चार क्वीन्टल लेह दस किले लिए कम थोड़ी लूँगा तो दस दस किलो पर कम नहीं कीजिएगा तो तो अभी हाँ तो कलकतिया कैसे पड़ेगा चालीस रुपये किलो मिलता है जी कौनसा सबसे बढ़िया खाने में कौन आम होगा तो कम कीजिए न दस किलो लेंगे तो कम नहीं कीजिएगा तो भी सत्तर रुपये किलो बोल रहे अभी जी जी जी ती कीवी भी दस किलो लेंगे त प साठ रुपये तब दे दीजिए जी तो साठ रुपये दे दीजिए दे दीजिए दस किलो